भारत देशमे पहिले पर्यावरण अपन समय अनुसार पर चलैत छलै पर्यावरण ओकरा कहैत छै जे हमर चारो तरफ फैल जाइत छै जेनाकि पेड़ पौधा नदी पहाड़ सभकेँ पर्यावरण कहैत छै पर्यावरण पहिले एकदम स्वच्छ शुद्ध रहैत छलै अपन नियमसँ चलैत छलै पर्यावरणमे जेनाकि पहिले मौसम चेन्ज जेनाकि मइ जून जुलाइ मे तीन महिना खूब बारिश होइत छलै एखन आब बारिशो अपन टाइम पर नहि होइत छै किएकि तऽ आब एतेक जादा गन्दगी फैल गेलैया जेनाकि धुआँ सभ आइ कल्हि बहुत परदूषण भऽ गेल छै जेनाकि बहुत जादा नशा पानी सभ करैत छै जेनाकि सिग्रेटके धुआँ जाइत छै असमानमे तऽ ओहिसँ प्रदूषण होइत छै फटाका लोग दिवालीमे अपन मन बहलाबके लेल जेना कहियौ अपन लोक मनाबऽ के लेल खुशीके लेल लोक फटाका छुरछुरी बहुत किछु जलाबैत छै ई नहि समझैत छै कि एहिसँ प्रदूषण हमर पर्यावरण बहुत गन्दा भऽ जायत पर लोक नहि सोचि कऽ अपन लोक खूब अच्छासँ अपन त्यौहार मनाबैत छै लेकिन ओहि सभसँ हमर प्रदूषण पर्यावरण बहुत जादा गन्दा अइ गन्दा भऽ रहल अइ जे जहिसँ हमरा सभके समय पर नहि बारिश होइया नहि गरमी नहि ठण्डा जाहि महिनामे एखने जेनाकि दिसम्बर खतम हुअऽ बला अइ एहि महिनामे एतेक जादा ठण्डा रहैत छलै जे हमसभ घरसँ नहि बाहर निकलैत छलहुँ एतेक जादा कोहरा लगैत छलै कि हमसभ साल स्वीटर ओढ़िकऽ हमेशा आगेके पास रहैत छलहुँ एखन आइ कल्हि एहन कोनो बात नहि छै एखन तऽ एतेक जादा धूप निकलैत छै आओर धूप एतेक जादा निकलैत छै आओर साल स्वीटर तऽ दूरेके बात छै किएकि जे पहिरतै पहिने लोक एहि महिनामे कतेक कतेक दिनके जलाओन ओरियाकऽ रखैत जाइत छलै खानाके समान जेनाकि किराना दोकानसँ केओ समान लाबैत छै तऽ पहिले लोक ओ राखैत छलैया पहिलेसँ ओरिया ओरिया कऽ आओर ओकरा कि ठण्डा छनि केना घरके बाहर जायब एतेक एतेक कोहरा लगैत छलै एहि हाथसँ ओहि हाथ दिखाइ नहि दय छलै पर एखन किछु नहि छै एखन तऽ देखैत छियै कतेक सुन्दर धूप निकलैत छै जेना बारिशके सीजन भेलै पहिले पन्द्रह पन्द्रह दिन एक एक महिना तक लगातार बारिश होइते रहैत छलै एखन तऽ बारिशके लेल भगवानसँ कतेक जादा विनती करऽ पड़ैत छै भगवानके तखन ओ भी कनि मनी बारिश होइत छै नहि होइत छै जाहिसँ कि हमर फसल खराब भऽ जाइया आओर गर्मी गर्मी तऽ एतेक पड़ैत छै प्रदूषणके कारण जे पुछू मत ओहिके वजहसँ हमर सभकेँ एतेक पर कोनो भी फसल अच्छासँ नहि भऽ पबैया हमर चारू तरफ पूरा अइ भारत देशमे एतेक जादा प्रदूषण भऽ गेल छै आओर एतऽ एखनके लोक जगह जगह पर पेड़ पौधा लगाबऽ के बजाए काटि रहल छै आओर काटि कऽ ओहिमे खेतमे जङ्गल झाड़मे माटि भरा भरा कऽ बड़ा बड़ा फैक्ट्री कल कारखाना सभ बनि रहल छै जतेक कल कारखानाके गन्दगी कचड़ा छै सभ नदीमे बहा दय छै ताहिके लऽ कऽ हमर देशमे एतेक अच्छा अच्छा गङ्गा नदी जमुना नदी सभकेँ एखन गन्दगीसँ भरि देने छै जेकि हमरा सभकेँ ओतऽ पर नदियो भी बहुत जादा प्रदूषण भऽ गेल अइ एतेक एतेक एखनो भी हमरा सभकेँ देशमे बहुत कम पेड़ पौधा लगबैत छै पहिले एतेक पेड़ पौधा होइत छलै ओ जतेके लऽ कऽ नहि जादा बीमारी होइत छलै आओर ताहिसँ बारिश समय पर भेल समय पर गर्मी समय पर अपन समय पर ठण्डा सभकिछु होइत छलै अखन तऽ प्रदूषणके कारण सभकिछु जहाँ तहाँ कचड़ा फैला देलक कल कारखाना एतेक खुलि गेलैया सभसँ जादा तऽ गाड़ी घोड़ा ओकर धुआँ सभ समझैत नहि छै सभ ओ धुआँ असमानमे जाइत छै आओर ओहिके वाष्पीकरण भऽ कऽ ओहिसँ जादा बहुत जादा प्रदूषण फैल गेलैया पर ई नहि केओ समझैत छै खेतेमे सभ माटि भरा भरा कऽ इहाँ तक कि माटी कोड़बाक एतऽ पर घर बनेलक कतेक अच्छा अच्छा खेतके माटि कोरबा कोरबाकऽ गड्ढा बना दय छै केहन केहन पहाड़ एतेक सुन्दर सुन्दर लगैत छलै एहिसँ अपन समय पर जाढ़ बरसा गर्मी सभ अबैत छलै मौसम बदलल लेकिन आइ कल्हि एहन एकोटा किछु नहि भऽ रहल छै खेतसँ नदी पहाड़ पहाड़के केहन केहनके ढाइ दय छै तोड़ि दय छै ओ गिट्टी बालू सभके प्रयोग कयलक ताहि लेल आओर ओ सभ गिट्टी बालूके प्रयोग कयलक तऽ पहाड़ केहन केहन तोड़लक समुन्द्र समुन्द्र तऽ अखनो तक चलू ठीके छै ओ फिर भी बहुत जादा ओहूमे देखैत छियै गन्दगी फैला देने छै ओहि सभसँ हम इएह कहब कल करखाना सभके बहुत कम गाड़ीके वाहन जेना यूज करैत छियै तऽ बहुत कम चलाउ ओहिके वजहसँ हमर पर्यावरण बहुत ही जादा दुषित भऽ रहल अइ